سلام علیکم جی بالکل جی بالکل ہوگا بارہ بجے جی جی ہر چیز اندھے چوکی کی طرف شادان کی اس دکان کی طرف سب کچھ ملتا ہے جی بالکل آ جائیے جی اس سے بہت قریب ہی جی جی بالکل آ جائیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ